हमरा सबके राति कऽ चिड़ै देखऽके बड मोन करै छलए हन तऽ एक दिन एना टहलै टहलै छोट पर गेलहुॅं तऽ हमसब एगो चिड़ैके देखलहुॅं आमके पेड़ पर बैसल आमके पेड़ पर देखलहुॅं तऽ ओ चिड़ैके नाम छल उल्लू ओ चु ओ उल्लूके हम देखलहुॅं तऽ ओ चॉकलेटी कलरके उल्ले छल हन हुनका गोल मोटो नहि छलए बड़का बड़का मुँह छल हन जेना एगो इन्सानके तरह ओ पक्षीके छलनि हन रङ्ग रोप सप्ती छलनि हन तऽ हुनका हमसब देखलियनि राति कऽ घुमै लए टहलै लए हवा खाय लए गेलहुॅं छत पर तऽ हुनका देखलियनि एगो हमरा सबके पक्षी होइ छै जे बादुर बादुर छै जे हमरा सबके घरके बाँसमे बरेरीमे एहिमे कोन अथी कोनामे ओ जे छै जे अपन खोता लगेने रहै छथिन तऽ ओ हुनका एक दिना देखने छलनि ओ बाद राति कऽ देखै बला हमरा सबके मिथिलामे जे दुइये गो पक्षी छथि एगो उल्लू एगो बादुर तऽ हमसब एकदम एना प्रयास केलहुॅं तऽ घुमैत घुमैत गेलहुॅं छोट पर टॉयलेट टाॅइलेट हवा खाय लए गेलहुॅं तऽ हुनका देखलियनि पेड़ पर लोकके आराम से ओ पेड़ पर बैठल छलखिन हन तऽ एकदम से जे छै इन्सानके राति कऽ पक्षी कऽ देखै कऽ लिए हमरा सब कऽ बिहारमे मिथिलामे इहए उपस्थित छनि जे एगो उल्लू आ बादुर जे छै से अन्हरिया रातिमे हमसब देख सकै छी बाँकी इजोरिया रातिमे तऽ बहुत पक्षीके देख सकैत छी हमसब तऽ इजोरिया रातिमे तऽ हमसब नहि देखै छी आ ई नहि छै जे हमसब राति कऽ की करब जाहि पक्षीके देखलहुॅं तऽ हमसब एना कहियो हवा खाय लए टहलै लए गेलहुॅं तऽ ओ उल्लू पर हमरा सबके ध्यान चलि गेल ओ अपन खोता लगा कऽ बैठल छलथि हन पेड़ पर तऽ हमसब अपन देख लेलहुॅं तऽ वएह दुआरे से आओर एगो बादुरके देखलहुॅं हन तऽ मिथिलांचलमे जे छै राति कऽ अन्हरियामे चिड़ियाके देखै बला जे छै से ओ एगो उल्लू छथि एगो बादुर छथि जे हुनका लोक सब राति कऽ देख सकै छथिन आओर से उल्लूके मुँह एहन एहन होइ छै तऽ मनुष्य जेकाँ आँखि होइ छनि छोटा छोटा एकदम गोल मटोल लगैत रहै छथिन आ घे कलर चॉकलेटी कलर के रहै छथिन आ एगो बाद छथिन